میرے خاندان کے لیے میں اکثر سبزیوں کا سوپ بناتا ہوں جو نہایت غذائیت بخش ہوتا ہے اس کے علاوہ میں مختلف طرح کی سلاد تیار کرتا ہوں جس میں تازہ سبزیاں اور پھل شامل ہوتے ہیں ناشتے کو ناشتے کے لیے میں دلیا یا اوٹ میل تیار کرتا ہوں جو توانائی بخش ہوتا ہے ان تمام پکوانوں کو میں کم سے کم تیل اور مصالحوں کے ساتھ تیّار کرتا ہوں تا کہ صحت مند رہیں میں اپنے خاندان کے لیے مختلف قسم کے صحت مند پکوان بناتا ہوں مثلاً گھر کی بنی ہوئی دال یہ پروٹین کا بہترین ذریعہ ہے اور بہت لذیذ بھی ہوتی ہے بیگڈ چکن میں چکن کو بیگڈ کر کے بناتا ہوں تاکہ کم تیل استعمال ہو اور یہ صحت مند رہے اسموتھیز مختلف پکوان اور دہی سے بنتی گئی اسموتھیز ہمارے ناشتے کا اہم حصہ ہے گلیڈس سبزیاں مختلف سبزیوں کو گرل کر کے بناتا آسان اور صحت مند طریقہ ہے بروکلی اور چکن سلاد بروکلی چکن اور دیگر سبزیوں کے ساتھ بناتا ہوا سلاد نہایت مزے دار اور غذائیت بخش ہوتا ہے یہ تمام پکوان صحت مند ہیں اور یہ میرے خاندان کو بہت پسند آتے ہیں